अॼु कल्ह स्मार्ट फ़ोन स्मार्ट घड़ियूं हिननि जो ॾाढो हिकिड़ो सुठो ज़मानो हली रहियो आहे ऐं गॾो गॾु माण्हुनि में त पंहिंजा जेके आहिनि पंहिंजी तंदुरुस्ती जो ख़्याल ॾाढो वधीक रखी रहिया आहिनि त उन्हनि में इहे जेके जेके एडवांस जेके ॾिआ ॾिना विया आहिनि जेके सहूलियतूं ॾिनी वियूं आहिनि उन्हनि घड़ियुनि में या उन्हनि मोबाइल्स में त उहे घणई आहिनि जीअं असां पंहिंजो दिल जूं धड़कनूं नापे सघूं था पंहिंजो जेको जेको असांजो रक्त जेको आहे रत जो चाप आहे ब्लड प्रेशर उहो असां उन में मापे सघूं था ऐं अॼु कल्ह त उन में जेको असां ब्लड शुगर जे का चऊं था जे का असांखे पंहिंजो शुगर जेका असांखे शरीर में जेका शक्कर जेका ठहे थी या इनबेलेंस थिए थी उहे शयूं उन में मापे सघूं था त उन्हनि में इन सां गॾु गॾो इन्हनि सां गॾु असां अॼु केतिरा क़दम हलियां आहियूं उहे बि असां उन में मापे सघूं था ऐं उनखां सवाइ स केतिरा क़दम खयासीं उहे केतिरी देरि हलियासीं उहो असां जेको पंहिंजो केलेस्टॉल वग़ैरह जेको वहन कयूं था जेको असां पंहिंजे पंध हलण सां जेको असांजे शरीर मां जेके डिटॉक्स वग़ैरह निकिरनि था उहे शयूं उनसां गॾु उहे सभु उनसां ॾिनल आहिनि उन में ऐं मां कोशिश करे त वीह हज़ार क़दम हलण जी कोशिश रोज़ु कंदो आहियां ऐं उहे एप्रोक्सीमेट लॻिभॻि अची करे उहे छह सत किलोमीटर थींदो आहे त शाम जो उहो कंदा आहियूं इहो मुंहिंजो ठहियल आहे घटि में घटि जेको असांजो गोल आहे मुंहिंजो उद्देश्य आहे वीह हज़ार क़दम रोज़ हलण जी कोशिश कयां